कपड़ाके दोकान खोलने छियै अपने कोन कोन कपड़ा छै नया मॉडल ओऽ ओऽ कपड़ा हरेक डिजाइनके मिलत की ने ओऽ कते कते दामके कपड़ा छै ओऽ ओऽ कपड़ाके मेल सब राखय छियै बच्चासँ लएके बड़का लोक तकके कपड़ा सब राखय ओऽ साड़ी सबमे सबमे बढ़िआँ बढ़िआँ छै ने ओऽ कते दिनसँ दोकान खोललियै हइ बिकरी होइए ने बढ़िआँ ओऽ बचत होइए ने हँ तऽ पूँजी जखने फँसलइ तऽ बचत हेतय ने किछु ने किछु करयमे फायदा छै ने बैठलमे थोड़े फायदा होइ छै तब भने खोलने छियै ओऽ ई पुछली कहलियै केहन केहन कपड़ा राखल छै ठीक छै अपन साड़ी लैतियै दाइयोके लैतियै आओर पाबनि तऽ हमरा आरके आब रक्षे बन्धन ने आगूमे तैके बाद दशहरा छैठमे तऽ नबका कपड़ा लेबय ने करय छै हमरा आरके पाबनि अभी नहि ठीक छै